मां हेडफोन घुराई रोबोटैक कंपनीअ जी ॾाढी सुठी निकिती मां त ॾाढी हेडफोनियूं यूस करे चुकियो आहियां ॾाढी सारी कंपनियुनि जूं मतिलबु जेकियूं बि ईंदियूं आहिनि लॻभॻि सुठियूं ई ईंदियूं इन हेडफोननि जो त और मां हुन कंपनी रोबोटैक कंपनीअ जी यूज़ कई त ॾाढी सुठी लॻी माने ॿ टे अञा घुरायूं हुयूं मां अञा वठंदमि उन कंपनी जूं उन कंपनीअ में ॾाढो बढ़िया उन में बैकअप बि ॾाढो बढ़िया हुओ ब्लूटूथ घुरायो उन कंपनीअ जो त उहो बि ॾाढो बढ़िया हलंदो आहे और मुंहिंजी हेडफोन सां गॾु बड्स बि निकिता आहियां हुन में बड्स बि हुआ चारि पंज और बड्स किरी विरी पवंदा हुआ त मां चेंज करे थो सघां उन खे और उन खां पोइ मुंहिंजी हेडफोन अना बि ॾाढी कंपनीअ जी ईंदियूं आहिनि ए एम एस कंपनीअ जी बि वरिती मां उहे बि सुठी निकिती उहे बि ॾाढी बढ़िया निकिती ए एम एस कंपनीअ ई बि ॾाढी बढ़िया हले पई उन कंपनीअ जो मतिलबु बड्स वग़ैरह मां घुराया हुआ बड्स उहो ए एम एस कंपनीअन में ॾाढो आइटम ईंदा आहिनि इन में बि ॾाढो बढ़िया